मूंखे यादि आहे मां सतें दर्जे में हुयमि जेॾीमहिल असांखे पहिरियों साइंस प्रोजेक्ट मिलियो हुयो तंहिं करे असां मुंहिंजा माउ और मुंहिंजा दोस्त असां हिकिड़ो साइंस प्रोजेक्ट ठातो हुयो हुन जो नालो हुयो टेस्ला कॉइल उहो असां टेस्ला कॉइल खे ठाहिण लाइ असांखे घणी ई महिनतु करिणी पई हुई असांखे हर जॻहि रुलणो पियो पए हर जॻहि ॾिसिणो पियो पए कहिड़ी कहिड़ो सामानु किथां लॻंदो कीअं मिलंदो छा थींदो छा न थींदो त असां हर सामानु ॻोल्हण लाइ मार्केट में निकिरी वियासि और सभु सामान ॻोल्हण लॻासीं और असांखे धीरे धीरे धीरे धीरे हिकु हिकु सामानु मिलंदो वियो जंहिं ज़माने में असांखे इंटरनेट हुई और उन इंटरनेट जे वजह सां असां हो टेस्ला कॉइल ठाहे सघिया हुयासीं पर त पर त असांजो टेस्ला कॉइल अहिड़ो हुयो जेको बेट्री सां हलंदो हुयो और बेट्रीअ ते असां हलाईंदा हुयासीं हुन खे त असांजो न उन बेट्रीअ जो जामु प्रॉब्लम थींदो हुयो उहो बेट्री असांखे रिप्लेस बार बार करिणी पवंदी हर हिक ते नईं नईं बेट्री लॻाइणी पवंदी हुई तंहिंते असांखे न बार बार हुन रिप्लेसमेंट जे वजह सां न त असांखे जामु प्रॉब्लम थींदी हुई